ओइ गुमै औ गुमै बहा दं माबालै टाइमाबो बारा जाबाय ना दा मैगं मोनगोन ना मोना मा मा मैगं दङ ओमफ्राय लाफा ओंखाराखै लाफा एह ओमफ्राय नों माबा फानाखै ओमफ्राय स्कुवास गैया स्कुवास नङालै बे बेदराव होग्रा स्कुवास दं ना गैया होनदों आं

अमा बेदर दहाय लाबोदों आं फोरान्दों खोनाबाय गुमै नै गुमै खोनाबाय गुमै हेल्ल' माने आं दहायो अमा बेदर लाबोनानै फोरान्दों औ दा मोनायाव जानांगौ बेखौनो

ओमफ्राय दा टाइमफोर जायोबा दा सोरबाफोर लाबोगोन ना लाबोआथाय ओमफ्राय आलु गोरलै ओंखारथ'वाखै है अमा बेदराव होथारनांगौमोन जि मोजां फोरानबाय आङो ओरै गोजाननिया साप्लाय फैयो ना साप्लाय फैदोंबा माने बाराबा दा बेंथलावसो लायनोसै आं बाराबा बेलासि बेलासियाव जायखिजाया नोंनिखौबो लांगोन आं बेसर मैद्रुबो नांगौ नालाय

दथमा बिमा खोनाबाय दथमा बिमा दे दे दे जायखिजाया नै गुमै दे दे दे दे गुमै होनबा दे अ दे